हाँ हम लोग को पसंदीदा का लेखक मेरा मेरे पसंदीदा लेखक हैं काफ़ी सारे हैं काफ़ी बुक को पढ़ते हैं हम लोग तो स्टार्टिंग टाइम में स्कूल में थे तो विद्यापति जी थे उनका कभी होगी कबीर को बहुत बहुत ज़्यादा पढ़े हैं बहुत अच्छा लगता भी था तो हम लोग भी सोचते हैं फिर हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनका श्री रामधारी सिंह दिनकर उन लोग का इन सब का जितना होता है वैसा कवि अवि ये सब फिर काफ़ी अच्छा लगता था काफ़ी हम लोग पढ़ते थे और और उसके आगे फिर कॉलेज में है तो डॉक्टर एस के सिंहा है उनका पढ़ेंगे मैथ मैथ सब पढ़ें और भी बुक तो इन लोगों की रूचि इन लोगो की इन लोग इन लोग के ऊपर जो जितना वो लिख ये लोग जितना लिखते हैं कि हाँ ये है इनकी लाइफ में इन्हीं के जिनदे ज़िंदगी में कैसा कैसा गुज़रा है यानी कहाँ से स्ट्रगल कर कर के ये लोग ऊपर आए हैं कितना श्रगल स्ट्रगल किए हैं और और भी बहुत सारा है और उनकीज़िंदगी का काफ़ी सारा वो लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ हुआ ये हुआ तो ये सभ भी थोड़ा अच्छा तो लगता है और जैसे कि एकाउंट है एकाउंट हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं वो तो डॉक्टर एस के सिंह है उनका है इकोनॉमिक्स है तो बी के सिन्हा जी है उनका है तो ये सब ऐसे एकाउंट हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो एकाउंट में वही इसी सब के चक्कर में डॉक्टर एस के सिन्हा जी हैं और इकोनॉमिक्स हम लोग का सब्जेक्ट है तो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगता है जो पढ़ते हैं हम लोग तो यहीं इसी सब के चक्कर में हैं और और और भी जैसे कि बहुत सारे लेखक हैं तो उनके बहुत से से ऐसे भी लेखक हैं जो जो अपनी कहानी लिखते हैं उन उनकी ज़िंदगी में कैसा कैसा जो अपने ऊपर लिखते कहानियाँ लिखते हैं तो उन लोग का भी कभी काफ़ी सारे यानी काफ़ी कहानी वहानी सुनते हैं हम लोग और पढ़ते भी अक्सर पढ़ते हैं जो जैसे कि बहुत सारी ऐसी बुक है जिस आप ले सकते हैं पढ़िए और इंस्पायर हो सकते हैं वो लोग कि बुक से फिर भी श्रीमद् श्रीमद् भागवत गीता है आप वो भी पढ़ सकते हैं और रामायण रामायण सीता राम जी का है वो सब पढ़ सकते हो और बस यही